जी हाँ यह बात बहुत ही सही है कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की वजह से बाइक चलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है आज हम जैसे दिन प्रतिदिन बाइक एक छोटी सी यात्रा के लिए ले कर जाते हैं यहाँ से प्लांट तक जाने के लिए हम बाइक का इस्तेमाल करते हैं अपने यहाँ के बाज़ारों में जाने के लिए एवं कहीं भी दूर दराज़ इलाक़े में जाने के लिए हम अपने बाइक का इस्तेमाल करते हैं जिस से कि अत्यधिक पेट्रोल खर्चा होता है और पेट्रोल की इन बढ़ती कीमतों ने हमारे जेब भी ख़ाली कर दी हैं हमारे घर में इन पेट्रोल की वजह से अत्यधिक पैसे ख़त्म हो जाते हैं प्रतिदिन कम से कम डेढ़ सौ से दो सौ रुपये का पेट्रोल यूँ ही खर्च हो जाता है जिस से कि हमें बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है अब तो हम आस पास के जगहों में पैदल ही जाने लगे हैं अन्यथा हम साइकिल का उपयोग भी किया करते हैं ज़्यादातर ईंधन यूज़ होने की वजह से पर्यावरण में भी काफ़ी प्रदूषण फैलता है पर्यावरण में भी काफ़ी सारी हानियाँ होती हैं लोगों को बहुत ही अलग अलग बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है इस लिए हमारा मानना यही है कि हमें कम से कम ईंधन का उपयोग करना चाहिए एवं आने वाले भविष्य के लिए भी ईंधन बचा के ही रखना चाहिए